आं अन्थायखौ मोजां मोनो आरो बुथुमनो बे अन्थाया गुबुन गुबुन डिजायन एबा खालार बेफोरबायदि थायो सोरबाया गोलाव सोरबाया गुसुं सोरबाया गल सोरबाया दाब्लां सोरबाया गुफुर गोमो गोथां बेफोरबायदि थायो ओमफ्राय आङो बुथुमबाय थायो बेफोरखौनो अबहायबा जायगाफ्राव नुयोबा दस्रा खालार नि बा दस्रा डिजायन नि नुयोबा बेफोरखौ लाबोनानै दोनफैलायबाय आरो बेफोर बेफोरखौनो एखनबा फुल गायनायफोराव फुल गायनायफोराव थाबफोराव साजायनानै होबाय आरो हा सुस्रालाङैनि जाथे बिफां फुलफोराव हा सुस्रालाङैनि थाखाय सायडाव होयो आरो बेफोरजोंनो जों अन्थायफोरजोंनो न' बां लुयो आरो आरो आं अन्थायखौ बुथुमनो मोजां मोनो मानोना साजायनानै दोननोबो मोजां नुयो आरोना दै दैफोराव दोननो आरो आरो न'फोरनि लामाफ्राव हाब्रु जायोबा बेफोरावबो होनो हायो मोजां आरो आरो जोंना अन्थायफोरखौ बुथुमनानै दैखरफोरावबो होयो आरो आरो आरो अन्थायखौ जों बुथुमनानै बुथुमनानै बिदिनो बुरजा खालामनानै न'फोर बानायनाय मानाय बेफोराव बाहायो आरो आरो आरो